मां हिकु एच पी जो लैपटॉप वरितो हुयो पिछले साल उहो इलाही सुठो निकितो जंहिंजी तारीफ़ कयां उनजे बारे में घटि आहे छो की उन मूंखे इलाही साथ ॾिनो काथे ईंदो वेंदो हुयुमि त हुन मुंहिंजो इलाही साथ ॾिनो टिकट ॾिसण में जांच करण में कहिड़ी फ्लाइट किथो निकिरंदी कहिड़ी रेल किथो वेंदी इन्हीअ जे बारे में इलाही सुठी जानकारी ॾिनो और उहो मुंहिंजो इलाही साथ ॾिने हाणे हो लैपटॉप पुराणो थी वियो आहे मुंहिंजा ॿार बि पढ़नि था तॾहिं बि इलाही बढ़िया कम करे थो हाणे मां हुनजो छा जवाब ॾिया हुन लैपटॉप जो मतिलबु सॼी खूबी आहिनि हुनजी कोई बि कोई बि अ हो न करे सघंदो आहियां पूरी तारीफ़ ई आहे हुन लैपटॉप जी मां सभिनि खे आग्रह इहेई कंदुमि की एच पी जो लैपटॉप वठो सभिनि खां वढ़िया सभिनि खां सुठो एच पी जो ई लैपटॉप हूंदो आहे